हाँ पहले के समय की तुलना में कोई महत्वपूर्ण विकास हुआ है जिससे हमें आपकी आपके क्षेत्र में रहने वाले निवासियों की मदद मिली है और इतिहास की घटना के लिए राज्य के किसी भी विशेष समुदाय के निवास को प्रभावित हुआ प्रभावित हुआ है जैसे कच्ची सड़कें नहरें तालाब खुदवाएँ हैं पक्की सड़कें बनवाई हैं और जल की व्यवस्था की है की है पाइप लाइन की और सिलिंडर उज्ज्वला योजना का सिलिंडर